माथानि दख'ना दङ माइदिनि माथा थार दानायाथ' बारस' औ बारस' जाथारबाय औ बारस' जाथारबाय हरनो हाला ना बारस' लाथारो दख'ना सेथ आबो नोंनो मा बायदि कुवालितिखौ नांगौ गाव गाबागाव कुवालिथि लानानैसो दामा रं खारै बारानिबो दं खमनिबो दं आराय हाजार दं तिन हाजार दं साराय तिन हाजारसो दं मादिखौ नांगौ खमाव औ नायदो नै नायनो हागोन मेरला खालार रं खारा बेयो मेरला खालारनि दं नैबेखौ नायदो नै ओमफ्राय नों मादिखौ नांगौ बेखौनो लादो आरो औ नोगोर समायगोन बे नोंजों

माथानिखौबो गोजानि माथानियाथ' जोबथ'बाय दा नांगौबा गाबोनसो मोनगोन नों दस्रा खालारनि दं नै नांगौबा औ मालाय लांजोबबाय नै औ लांजोबबाय मालाय औ गाबोन सफैफिनगोन बियो नांथारगौबा मोनगोन नोंनो औ बेखौनो लादो खमायनानैबो हरसै एसे नो नैबे मोजां ना सेमि फातना सेमि फात थ' दा आगोलथ' आथार हाजारमोन दा सरल' हाजारसोयावनो हरबाय आरो औ नांथारगौबा औ लांदो नांगौबा नांगौबा औ बे नैबेबो लांजायोना बेबो बिराद मानसिया बिदिखौबो गानसावयो दा बिदियानो सलिगासिनो दा दानि बाजाराव औ खमद्रायबो नङा बाराद्रायबो नङा नालाय औ बेखौनो बेखौनो मोजां नुयो ब्लाउस बो दंना नै बेयावनो नायनो हागोन ब्लाउसबो दङ मोजांनो औ ब्लाउस सेथ थाखानाय बेबो औ औ बेखौनो बेखौ बेखौ लादो एखसस' आवनो लादो

दाना जाथारला बेयावनो हरगासिनोखा औ औ लादो दे बेखौनो औ बेखौनो लादो दे